हैलो अं केह् करानी बस यरो बड़े चिरै दा फोन करा नी ही तूं चुक्का दी की निं ही मबारखां मड़ो तुसेंगी कोई सद्दनै ई फोन करदा ते चुक्की लैना चाहिदा मड़ी तूं इन्नी अच्छा अच्छा होर घर सारे खरे नी अच्छा अच्छा अंऊ तुगीा फोन तां करा दी ही में होरनें गी बी फोन करना में हा नीलू गी करनी आं पैह्लें ते ओह् अच्छा मेरे जागतै दा जन्मध्याड़ा ते औना तोह् जीजै गी बी लैंदे आवेआं बा सनाई ओड़ेआ उनेंगी में बी कीते दा हा ते तुम्मी आक्खेआं कि दीदियै सद्दे दा ते आई ओड़ेआं चुप्प चाप इस बारी आं ते आई जायां परसों गै आं ते आई जायो तुस खरी ते ठीक ऐ ते में होरनें गी बी करना फोन ते भी टैम घट्ट ऐ मेरे कश आं आपूं आहनियै देनी ऐ तोह् आं ते आई जायो ते टैमें दे पुज्जी जायो तुस ठीक ऐ बलगना निं पवै बा चल खरा भी तां ठीक ऐ ओक